सर मैंने एक भुगतान किया था आप के जो स्वेग्गी से ऑर्डर किया था उस में भुगतान किया था मैंने तो जो मेरा भुगतान था वो यू पी आई सरवर नहीं चलने की वजह से सही से वो अटक गया था तो इस वजह से मैंने वो आप के वहाँ पर शिकायत की थी वो मुझे भुगतान है वो वापस नहीं मिला है इस लिए मैंने इसके लिए आप से पहले भी अनुरोध किया था और अब भी ये बोल रहा हूँ कि मुझे जो मेरा भुगतान था जो मैंने आप को पेमेंट किया था वो अटक गया था वो मुझे वापस आप कर दीजिए तो आप कब तक करोगे ये मुझे इसके लिए शिकायत करना पड़ता है बार बार में तो आप मेरा जो है ये भुगतान है उसको आप प्रोसेस को पूरा करवा दीजिए